ना हांवें केन्नाच म्हजी कला आनी आनी म्हजी चित्रां प्रदर्शन स्थळार आनीक खंयच्या सर्तीन केन्नाय वांटेकार जावंक ना ताचें कारण आसा की म्हाका फक्त चित्रां म्हज्या मना खातीर काडपाक जाय म्हाका खूब आवडटा काडपाक म्हणून हांव काडटा आनी हांवें खंयच्यो एग्जाम बीन सुद्दां दिवंक ना खंयच्यो परिक्षाय दिवंक ना